हेल' नोंथाङा बाजै हतेलनि मेनाजार ना अ दहाय नोंथांनो अरदार होबोदोंमोन जाग्रा मुवा लाबोनो थाखाय दसजननि अरदार होबोदोंमोन बावहाय आरो साबा बारायबावदों आरो लोगोसे जाग्रा आरो लोंग्रा मुवाबो हरफा देरनांगौ बावहाय दै गैया दै हरनांगौ आरो लोगोसे बेजों गाइखेर दाखा आरो मिसथि लोगोयाव हरफा प्लेसखौथ' मिथिगौ प्लेसा चि आइ टि